کاشتکاری مقامی لوگوں کی مجموعی بہتری کا کام کر سکتی ہے کیوںکہ اس سے آپ کو وہ ذریعہ مہیہ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں پر کام کریں فیلڈ میں کام کریں اور فیلڈ میں کام کرنے کے بعد آپ کو اس کی ایک قیمت بھی ادا ہوتی ہے جو آپ کے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں ان کو مکمل کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی آپ کی سہایتا کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں آپ جو ہے الگ الگ طرح کی اپنی چیزیں کر کے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں مجموعی طور پر آپ جب کام کریں گے جو جو فلیڈ میں کام کرنے کے بعد جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے مہیا کرا سکیں گے اچھی اچھی چیزیں اگا سکیں گے کام کر سکیں گے تو وہ آس پاس کے لوگوں کے فائدے کے ذریعہ بنے گی اور اس سے کافی کچھ چیزیں ہو پائیں گی اچھا ایک فوڈ سسٹم لوگوں کے لیے آپ دے سکیں گے آپ اپنے فائیننشیل لیول پر کام کر سیکں گے اس سے لوگوں کو جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو فراغت ملے گی اسٹیبلشمینٹ ملے گا مہیا ہوگا ذریعہ مہیا ہوگا جس سے کافی کچھ اچھا ہو سکتا ہے